इक जागरण आज हिंदुस्तान अमर उजाला हम पेपर पढ़ते हैं जो कि देश विदेशों का हर समाचार और गहोर गाँव का भी देहात का भी उसमें समाचार आता है जैसे किसी की रेप हो गई किसी की हत्या हो गई किसी की चोरी डकैती हो गई उसमें भी हमको समाचार मिलता है और हम टी वी भी देखते हैं जो कि एम अमूल सौरभी मैं अक्सर देखता रहता हूँ जो कि सूरज की पहली किरण हेमांत अरूणाचल प्रदेश अगस्थ्य मुनि के आश्रम पर पड़ता है और अख़बारों से तो तलवार से तो आ इंसान बच सकता है लेकिन जो पेपर मे गजट हो गया अख़बार में उससे इंसान कभी नहीं बच पाता है जो उसमें विज्ञापन आ गया सो आ गया और उसी से सब कुछ जोन बाटे समाचारों से मिलताज है उसमें सुख भी मिलता है और दुख भी कहानियाँ मिलती हैं और उसमें कुछ ऐसी ऐसी हमको जानकारी मिलती हैं कि जो हमें नहीं मिलना चाहिए वो हमको अख़बारों और पेपरों से मिल जाता है